हॅलो हॅलो आं स्टेशनरी न्ही ही म्हाका पेनसील्स जाय आशिल्ल्यो चार बोक्स नटराज आसा अप्सरा हय त्यो चार बोक्स आनी हें लोंग बुक्स आसता पळय ते आं लोंग बूक ए फोर सायजाचे

हय क्लासमेट आनी हें जाय आशिल्लें म्हाका स्केच पेन्स कलर्स क्रेयोन्स मागीर वोटर कलर्स पेन्सील कलर्स आनी हें जाय आशिल्लें पेन्स आं हेची सेलो ग्रिपर आनी कसलें आसा हय हय दुसरें चलता कसलें आसा आनी नटराज आसा ओके तें चलता आनी हें आसा हें चार्ट पेपर्स मागीर क्राफ्ट पेपर ग्राफ पेपर हॅलो हॅलो हॅलो हॅलो हॅलो हॅलो हॅलो हॅलो

हॅलो आं तूं हॅलो आं येता येता हॅलो आं आं आनी ग्राफ पेपर्स बीन ते आसा ग्राफ पेपर हय तें सगळें जाय आं चल बरें हें